हम जे कतहु जाइ छी तऽ गाड़ीके भाड़ा लै छी अगर हम कतहु घुमैके लेल या अहीँसब कतहु घुमैके लेल जाइ छी जेना घुमबाके ताजमहल भऽ गेल आओर लाल किला भऽ गेल या इण्डिया गेट गेटवे ऑफ इण्डिया कतहु भी अहाँ जाइ छी घुमैके लेल गाड़ी या हमहीँ जाइ छी तऽ गाड़ीके अथी करै छी जे सुरक्षासँ लऽ कऽ जाइए ओतऽ आओर ओतऽसँ लऽ कऽ अबैए कखनहु भी इमरजेन्सीमे जे कोनो गाड़ीके काज भेल तऽ ओ गाड़ीवला ड्राइवर जे रहै छै गाड़ी लऽ कऽ कोनो भी इमरजेन्सीमे लऽ कऽ अबैए आओर ओतऽसँ कोनो कतहु भी जाइके यात्रा रहै छै कतहु भी यात्रापर जाइ तऽ ओ पूरा करै छथि आओर कोनो भी उधार उधारी मतलब जहन ककरो पास पइसा नहि रहै छै तऽ ओ ओ उधारिओ कोनो जगहपर लऽ कऽ जाइ छथि फेर बादमे जकरा पइसा होइ छै ओ लौटा दै छथि आओर गाड़ी गाड़ीसँ हमरा बहुत हेल्प मिलैए जे कतहु हमरा पैदल नहि जा पड़ैए आओर वाहनसब से ई होइ छै जे पैदल नहि जाउ परेशानी नहि होइ छै पहिलेके पहिलेके जमानामे गाड़ी नहि छलै जकर कारणसँ बहुत आदमीके कतहु भी लम्बा यात्रा करैलए जाइ छलथि तऽ ओतऽ पैदल जाइ छलखिन फेर ओतऽसँ अबै छलखिन पैदले अबै छलखिन पहले गाड़ीके ओतेक साधन नहि छलै हालाँकि आब गाड़ी छै से केओ केओ कतहु जाइ छै से गाड़िएसँ जाइ छै ओतेक लोकके मेहनति नहि लगै छै कियाकि टाइमोके बरबादी नहि होइ छै आब सबसँ ज्यादा वैल्यू टाइमके रहै छै आब गाड़ीसँ केओ कतहु जाइ छै तऽ ओ अपन टाइमके वैल्यू रहै छै टाइम बचत होइ छै ओहिसँ ओहिके ओहिसँ ओ दोसर जगह मतलब कोनो भी काज अपन कऽ सकैए टाइम बचै छै बचैके तऽ बचै छै तहन आओर गाड़ीसँ हम कतहु भी जाइ छिए तऽ तुरन्त पहुँचि जाइ छिए कतहु हमरा इमरजेन्सी रहै छै कि तुरन्त हमरा जेनाइ रहै छै तऽ गाड़ी ओ गाड़ीसँ हम जाइ छिए आओर सड़क बनि गेलै नीक बहुत बहुत सरकार सब सड़क बनेलकै हँ जे बहुत नीक रहै छै आओर कतहु भी हम उस सड़क गाड़ीसँ नीकसँ रातिके होइ या दिनके होइ ओहि सड़क पर गाड़ी नीकसँ चलबै छै ड्राइवरसब आओर ओतऽ हमसब नीकसँ जाइ छिए ताहि दुआरेसँ गाड़ी बहुत मतलब काजके रहै छै आओर गाड़ीके बहुत यूज होइ छै